छिंदवाड़ा ज़िले में हम जैसे राखी का त्यौवहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं मार्केट में बहुत भीड़ रहती है दुकानें लगती एक से एक दिवाली के समय हम लोग बहुत फटाके वग़ैरह फोड़ते हैं घर की साफ सफाई होती है नाए नए कपड़े लेते हैं मार्केट में इतनी भीड़ भड़क्का होता है और नवरात्रि के समय हम हम नवरात्रि में भी हम नवरात्रि उपवास वग़ैरह रहते हैं रावण जलाया जाता है गरबा खेला जाता है रावण के बाद ना रंग पंचमी खेली जाती है होली का समय आता है होली खेलते हैं हम लोग बहुत सारी ख़रीदी करते हैं रंग पिचकारी और यह मे को गुलाल लगाकर रंग गुलाल खेलते हैं यह त्यौवहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं रंग पंचमी भी मनाते हैं बसंत पंचमी तो ये त्यौवहार हम बहुत अच्छे से मनाते हैं